हेलो नमस्ते सर आप पी एम के हेल्पलाइन से बोल रहे है जी सर मैंने जो पहले इसमें नम्बर ऐड कराया हुआ है वो अभी बंद हो चुका है जी उसका उस मतलब बदलने के लिए कोल किया है जी मेरा न्यू नम्बर आप नोट कर लें और उस नम्बर को चेंज कर दें जी सर हाँ मुझे अपना नम्बर चेंज कराना है पुराना नंबर मेरा खो गया है तो आप उसमें न्यू नम्बर ऐड कर लें जी सर जी थैंक यू सर